مجھے پیپر اردو بہت ہی اچھا لگتا ہے اور دکن ٹرانیكل میں بھی میگزین وغیرہ آتے ہیں وہ بھی اچھے لگتے ہیں اردو میں جو سنٹینس رہتے ہیں وہ بہت ہی اچھے رہتے ہیں اردو میں سمجھنے والے الفاظ ہمیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں اردو میں پیپر میں مجھے سیاست اعتماد اور منصف وغیرہ كے پیپرس میں پوری اہم اسٹوری فل رہتی ہیں اور اس كا بلاگ بھی رہتا ہے اسی میں بھی پورے سے پورے ایک ہی پیپر میں پورے اس كی نیوز فرسٹ پیج پر اور سیكنڈ پیج پر تھرڈ پیج پر رہتی ہے اسی میں اخبارات میں جو ایڈ دیتے ہیں وہی رہتے ہیں اور جو كھیل كے بارے میں بھی رہتے ہیں وہ بھی پیرا گراف اچھا ہمیں دكھتا ہے اور ایڈس كے بارے میں بھی دكھتے ہیں جن حضرات كو كسی كو پلاٹ بیچنے كا رہتا ہے وہ بھی ایڈ ڈالتے ہیں وہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے اور كسی كی بھی کوٮٔی ایڈ ڈالتے ہیں گم گئے كوئی چاہتے ہیں ہمیں رشتے چاہیے فلانا فلانا وہ بھی اس میں آتے ہیں اخبار پڑھنے سے فائدے بہت ہی اچھے ہیں اور انسان كو معلومات ہوتی ہے جب اخبار پڑھنے كی عادت بن جاتی ہے تو اخبار میں پوری دنیا كی تفصیلات رہتی ہیں ملک بھر اور ممالک ملک كی بھی اس میں خبر رہتی ہے بس اخبار ڈیلی پن پڑھنے كی نیت اور عادت بنالیں تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور دكن ٹرانیكل جیسے ہیں اس میں بھی میگزین وغیرہ آتے ہیں میگزین میں یہ چیز رہتی ہے كہ یہ كھلاڑی كے بارے میں یا كوئی سنما كے ہیرو كے بارے میں اسی كے بارے میں تفصیلات رہتے ہیں اور كہیں كھلاڑی اگر كپ وغیراسے ملا ہے تو اس كے بارے میں بھی مضمون لكھا جاتا ہے